हॅलो आरे तुका एक म्हाका सांगपा जाय आसलेलें म्हणलें आतां जाण न्हू हांव हालीं लगीन जालां आत म्हागे बायल म्हणटा किदें जाण तूं की तें आपूणचें सरनेम चेंज करपा न्हय सो तें सांगता की हांवें चेंज करपा जाय हय सर नेम तेका लागोन सो तेक लागो हांवें चिंतलें सरनेम चेंज करता आल्या म्हाका सगळें डॉक्युमेंटाचेर चेंज करपा पडलें न्हू जाल्यार म्हाका पासपोर्टाचे म्हळ्यार सारकी चड गरज हा सद्द्या तरी म्हाक पासपोर्टाचेर आपलें सरनेम चेंज करपा जाय आत तें कशें करूं तें म्हाक् कळना तूं मात्शें म्हाका तें बेजीक डिटेल्स धाड कशें करपाचें तें वॉट्सॅप कर त्या हिसपान हांव तुका मागीर सांगतलो किदें करपाचें कशें किदें करपाचें तें मागीर तुका सगळें मागयले डॉक्युमेंट्स बीन धाडटलो फक्त म्हणटा तूं म्हाका तें बेजीक आयडिया दी की कशें हांव इनिशिएट करूं हो प्रोसेस